میری لی گئی ہوئی پسندیدہ تصاویر میں سے مولانا آزاد لائبریری کی تصاویر بہت اہم ہے اس کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ میرے ریلیٹیو میں میرے ایک بڑے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے مولانا آزاد لائبریری کے بارے میں بتایا انہوں نے بتایا کہ مولانا آزاد لائبریری ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے اس کے اندر تمام کتابیں موجود ہیں جب میں نے ان کی زبانی اس کی تعریف سنی تو میرے اندر بہت زیادہ من میرا بہت زیادہ من کرنے لگا کہ میں جاؤں اور اس کو دیکھوں جب میں اے ایم یو کی طلبہ ہوئی تو میں نے یہاں پر آ کر دیکھا لوگوں کی ذریعے سنی گئی تعریف اور اپنے آنکھوں کے دیکھنے میں بہت بڑا فرق تھا انفیکٹ جس دن میں نے مولانا آزاد لائبریری دیکھی وہ دن میرے لیے سب سے بڑا دن تھا اور میں نے اس کی فوٹو لی جب میں مولانا آزاد لائبریری کے اندر گئی دیکھا کہ ہر شعبہ الگ الگ تھا اردو کا سیکشن الگ تھا انگلش کا سیکشن الگ تھا اور بہت ساری کتابیں یہاں موجود ہیں

یہاں پر نماز پڑھنے کا بھی پورا انتظام ہے یہاں یہ اندر سے اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کو بہت زیادہ دیر میں دیکھ پائے اور ہمیں مولانا آزاد لائبریری بہت زیادہ پسند ہے یہ ہمارے دل کے بہت زیادہ قریب ہے